یہ تمام مذہبی رسومات ہماری ثقافت میں اہم پیشہ گوئی کرتے ہیں رنگولیاں سورج کو پانی چڑھانا ماتھے پر قم قم مقدس دھاگا پہننا پوجا کے لیے مندر جانا درگاہ جانا روزے اور دیگر ایسی رسومات ہمیں اپنے مذہبی اور فرہنگی وراثت کا حامل بناتے ہیں یہ ہمیں مذہبی احساس انسانیت اور معاشرتی تعلقات کی اہمیت کو یاد دلاتے ہیں ان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت تعاون اور احترام کے اظہار کرتے ہیں اور اپنے مذہبی اور ثقافتی تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں